جی سر میں بسلیری سے محمد فیضی بات کر رہا ہوں واٹر سپلائر ایسٹ دہلی سے آپ کو کیا کام تھا سر ہم آپ کو کیا سروس دے سکتے ہیں جی تیس ہزار لیٹر تو سر آپ کو کہاں پہ چاہیے یہ واٹر سپلائی کھوڑا مکی مسجد ٹھیک ہے سر ہمارے یہاں سے ایک ای رکشہ چارجز ہوگا دو سو روپے اور جو آپ کا ہزار لیٹر پانی ہے وہ ہم دو ہزار روپے میں دیں گے سر آپ کو ہم نے کم کر کے بتایا ہے تاکہ کھوڑا سائڈ ہماری فیکٹری ہے اس وجہ سے ہمیں زیادہ کنوینئنس چارج نہیں دینا پڑے گا نہیں سر ہم اتھورائزڈ ہیں پاٹنر تو ہم سمپل کرتے ہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل جو ہے مکی مسجد پہ آپ کو پہنچانا ہے تو سر میں آرڈر کنفرم کر دوں آپ کا جی سر سر رک جائیے آپ کا سر دو سو روپے کنوینئنس چارج تو آپ کا لگنا پڑے گا اب اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو روپے ہو جائیں گے ویسے فکس پرائز رہتا لیکن وہاں ہماری آؤٹ کمپنی ہیں تو وہاں سے ہمیں کنوینئنس سستا پڑ جائے گا یا تو آپ لے لیجیے ہم آپ کو وہیں دے دیں گے آپ کو کنوینئنس اپنا یوز کرنا پڑے گا تو بتائیے سر آپ کو کب لینا ہے کل کس وقت میں سر دس گیارہ بجے صبح میں تو سر آپ کنوینئنس بھیجیں گے یا ہم ایڈ آن کردیں ٹھیک ہے سر تو سر آپ کا یہ ٹوٹل ہو جائے گا ٹو تھاؤزنڈ روپیز سر آپ بل پیمنٹ کیسے کریں گے آن لائن یا کیش ن لائن تو سر اس میں آپ ٹھیک ہے آپ ایڈوانس پیمنٹ جو ہے ہزار روپے ہمیں اس سیم نمبر پہ پے ٹی ایم فون پے کر کے اسکرین شاٹ بھیج دیجیے اور ڈلیوری ایڈریس بھی بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے سر تھینک یو سر